हिन्दी एक जानी मानी भाषा है हम हिन्दी का हमेशा प्रयोग करते हैं हिन्दी एक बहुत ही अच्छी भाषा है हमारे गाँव में सबलोग भोजपुरी में बोलते हैं और हिन्दी का प्रयोग हर एक जगह होता है जो कि हमेशा हरेक जगह हम जहाँ भी जाते हैं घूमने फिरने तो हम हमेशा हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं हमें कहीं जाना है किसी के साथ घूमने या कहीं पर हमें खाने जाना है तो हमें सबसे बोलना है भेया हमें खाने जाना है तो फिर हम हिन्दी में ही उनसे बात करेंगे जो कि हिन्दी किसी को समझ में आती है किसी को नहीं समझ में आती है तो हम हमेशा सबसे हिन्दी में ही बात करेंगे और हमेशा एक हिन्दी जानी मानी ही भाषा है हमें हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए खड़ी बोली